ہمارا جو ملک ہے ہندوستان یہ شروع سے ہی بہت سارے بھاشاؤں کا بولنے والا ہے یہاں بہت ساری بھاشا بولنے والے لوگ رہتے ہیں بہت سارے مذاہب ماننے والے لوگ رہتے ہیں جیسے ہندو ہیں مسلم ہیں عیسائی ہیں سکھ ہیں اور جین ہیں بہت سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں اور بہت ساری بھاشائیں ہمارے ہندوستان میں بولی جاتی ہے ہماری جو اردو زبان میں جو چینجنگ ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ جب ہندوستان میں انگریز آیا تو انگریز نے ہندوستان میں کی زبان میں چینجنگ کر دی تو ہندوستان انگلش بولنے لگے اور زبانیں ہندوستان والے بولنے لگے تو اس وجہ سے جو ہماری مادری زبان اردو ہے اس میں فرق آ گیا اس میں فرق آ گیا اور بہت ساری بھاشائیں مل کر بولی جانے لگی اردو تو یہ فرق ہے جس وجہ سے اردو میں چینجنگ آئی ہیں